असां जे महाराष्ट्र में काई करप्शन कान्हे हिते हिकुदमि सच्चाई सां कमु थी वेंदो आ कंहिं बि हर को पंहिंजे पंहिंजे बिज़निस में कमु कंदो आहे हुन खां पोइ हिते काई करप्शन कान्हे का महाराष्ट्र हिकुदमि सही कन्ट्री आ ट्रू कंट्री हुन खां पोइ महाराष्ट्र में हर बिज़नस थींदो सुठे नमूने सां